आदमी खेल खेलयमे चुनौती बहुत सारा एहन होयत छै जे जो बहुत खेलयके चाह होय छै तऽ ओ सिखयके ई नहि रहैत छै जे अच्छा कोइ अकैडमी नहि छै पूर्णियामे सिखबयबला या फिर केओ इ नहि छै जे सिखल छै ओकरा जे छै खेलयके नहि छै सिखल छै सभकुछे पर ओ खेल नहि सकैत छै आनि नहि सकैत छै घरके जिम्मेवारी होइत छै सभकुछके ओकरा करय पड़ैत छै कमबय पड़ैत छै तैं लैकऽ आओर ओ पूर्णियामे कोइ एहन बढ़िआँ व्यवस्था नहि छै अकैडमी नहि छै जे खेल सिखाबय आओर ओ बड़ा बड़ा इस्कूलमे बड़ा बड़ा एहिमे तऽ खेल सिखबयके छै लेकिन ओहिमे जे छै कि जे जे बड़ा पैसाबला छै सभ छै वएहसभ न अपना बाल बच्चाके सिखा सकतय जे गरीब लोग छै गरीबकऽ बाल बच्चाके सिखयके चाह छै तऽ ओसभतऽ पूर्णियामे नहि छै कोइ अकैडमी या सरकारी सिखबयकऽ संस्था ईसभ तैं लयकऽ इएहे सभ परिस्थिति छै जे आदमी गरीब